देखिए भैया हम ये टी वी पे शो देख रहे थे और लाइट चली गई है आ क्यों लाइट चली गई है क्या हुआ बारिश के वजह से चली गई है या कहीं पे तार टूट गए हैं कैसे क्या हुआ हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है हमारा काम सब पड़ा हुआ है हम कैसे मोटर चलाएँ कैसे घर का काम करें और वो बहुत परेशानी हो रही है गर्मी इतनी पड़ रही है कि गर्मी में रहा रहा नहीं जा रहा है और बिजली काटकर के रखे हैं आप लोगों ने तो बिजली का भेजने की जल्दी कोशिश करिए अरे जल्द से जल्द ये मेरे यहाँ बिजली भेजिएगा और बिजली नहीं आएगी तब तक हमारा सारा काम पड़ा रहेगा कपड़े धुलने हैं या मोटर चलाना है पंखे चलाने हैं वो सारा काम तो बिजली से ही होगा आप बिजली बहुत जल्दी भेजने की कोशिश करें और ये ये हम बहुत परेशान हो रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मेरा दिमाग़ ही नहीं काम कर रहा है और ये जल्द से जल्द भेजने की या या पढ़ाई लिखाई करनी है हमको तो अंधेरे में हम कैसे क्या करेंगे लाइट नहीं आएगी तब तक तो सारा हमारा काम पड़ा रहेगा और हम पढ़ाई करते हैं हमारा ना पढ़ाई का भी टाइम बर्बाद हो रहा है इतना कीमती समय है समय का वो सोचिए और बिजली भेजने की बहुत जल्द से जल्द कोशिश करिए भैया हमारी आपसे यही रिक्वेश्ट है और जल्दी बिजली आनी चहिए क्योंकि जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा और कब बिजली आएगी ये हमको बताइए बहुत जल्द से जल्द हम बहुत परेशान हो चुके हैं और जल्दी भेजने की कोशिश करिए बिजली हमारे घर में जब से बिजली कटी है कोई काम नहीं हुआ है सारा काम पड़ा हुआ है जल्दी भेजने की कोशिश करिए